असां जे रंधिणे में रोटी रधण लाए जाम शयूं आहिनि जीअं सिपड़ी कूकरु तओ ॿटिलो ऐं जीअं त तए में तरियल भाॼी ठाहींदा आहियूं सुपिरीयुनि में चांवर कंहिं महिल सेएल भाॼी बि ठाहींदा आहियूं कुकर में दाल थी या चांवड़ थिया कुकर में शयूं जाम जल्दी ठहंदियूं आहिनि ऐं सिपड़ी जे सिपड़ी ऐं तए जे मुकाबले तए ते असां फूल्का पचाईंदा आहियूं ऐं हिननि जे अलावा असांजे रंधिणे में थालियूं प्लेटियूं गिलास कटोरियूं चमचा ऐं कोप प्लेट बिआहिनि ऐं हू नन्ढा नन्ढा सामान बि आहिनि जीअं खुरपी थी ऐं पकिड़ थी इहे जाम कमु आणिन्दा आहियूं अॻे असां मिटीआ बास मिटीआ मिटीअ जा ठहियल बासण यूस कन्दा हुआसीं पर हाणे स्टील जा यूस कन्दा आहियूं हाणे जीअं जीअं ज़मानो वधे थो तीअं नॉन स्टिक बासण अचण था जंहिं में जाम घी घटि लॻंदो आहे ही शयूं असां जे रंधिड़े में यूस थीन्दीयूं आहिनि